जी नहीं हमारे यहाँ संधाई हर सप्ताह में आयोजित नहीं की जाती है ऐसे बहुत सारे जगह हैं एवं दूसरे स्थान है जहाँ पर संधाई को हर सप्ताह में आयोजित की जाती है परन्तु हमारे ग्रामीण क्षेत्र एवं हमारे यहाँ के इलाके में संधाई को आयोजित करने के कुछ प्रमुख त्योहार एवं कुछ प्रमुख समय है